اردو زبان کے لوگ اپنی ثقافتی روایت کو منانے اور عزت دینے کے لیے زبان کو ایک ذریعۂ اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ شاعری نثر گیت قوالی اور داستان گوئی کے ذریعے اپنی تہذیب محبت اخلاق اور احترام کو بیان کرتے ہیں اردو کا ادب محاورے اور جملے نہ صرف رشستوں کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ ثقافتی شناخت کو بھی برقرار رکھتے ہیں تہواروں شادی بیاہ اور سماجی تقریبات میں اردو کا استعمال روایت کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اس طرح سے اردو زبان لوگوں کو اپنی شناخت سے جوڑنے کا ایک مؤثر اور خوبصورت ذریعہ بنتی ہے